हमर प्रिय कलाकार हमर नेहा कक्कड़ छथिन हुनकर गाना हमरा हुनकर सङ्गीत गाना हमरा बहुत ज्यादे मतलब नीक लागैए हुनकर जे कि कहै छै कलाकार छै से बहुत ज्यादे हमरा प्रिय मतलब हमर ज्यादे ही प्रिय छै ओ कि कहै छै नेहा कक्कड़ हुनकर सारा जतना गाना छै हुनकर हम एगो एगो गाना सुनने छथिन सबसँ ज्यादा हुनकर हम ने एगो गाना बहुत अच्छा अइ लगैए मिले हो तुम हमको ई गाना हमर सबसे ज्यादा ही मतलब पसन्दीदा अछि तऽ हम कि कहै छै हिनका मतलब कि बहुत ज्यादे हिनकर गाना हमरा बहुत नीक लागैत रहैए से अहाँ कि कहै छै ने एहि कारण एहि कारण मतलब हमरा हिनकर गाना बहुत ज्यादा प्रिय लगैए हमरा बहुत ज्यादे पसन्द अइ हिनकर गाना मिले हो तुम हमको एहन बहुत ज्यादा एहन गाना छै जिनकर कि कहै छै ले चलो ऐ हमको तारों के शहरमे ईसब गाना हमरा बहुत ज्यादे ही नीक लगैए से अहाँ